हँ कहू ने अच्छा कथी भऽ रहल अइ बौआके से

तऽ बोखार कए दिनसँ लागि रहल अइ अच्छा चारि दिन भऽ गेल छै ने अच्छा ठीक छै हुनका जे छै से क्रोसिन दबाइ दऽ देबै मेडिकलसँ लऽ लेब क्रोसिन सिरप दऽ देबै ठीक छै

हँ कहलहुँ क्रोसिन सिरप दऽ देबै आओर नहि होइए तऽ एक बेर जे छै से क्लीनिकमे आबिके देखा जायब नै समयके अभाव छै तऽ ओही लए तऽ हम कहलहुँ हँ जे एखन जे छै से एखन जे छै से एक बेर ओ दबाइ दऽ देबै आओर दबाइ देलाके बाद कते आराम पड़ैए से एक बेर जे छै से क्लीनिकमे आबि कऽ जे छै से एक बेर हमरा बता देब तऽ ओइमे की की छै से हम आबि कऽ एतऽ एलाके बादे ने हम चेक कऽ देख लेबै जे की भऽ रहल छै ने भऽ रहल छै अगर जादा जरूरत पड़ै तऽ खून जाँच वगैरह सेहो अगर करऽ पड़ै आइ चारि दिनसँ बोखार आबि रहल छै ने तऽ अगर खून जाँच वगैरह करऽ पड़ै तऽ खून जाँच सेहो हेतै लेकिन एतऽ एबै तहने ने किछु हेतै नहि तऽ बौआ सिरियस छै तऽ फेर अहाँके तऽ दबाखानामे तऽ आबहे पड़त आब डॉक्टर तऽ अहाँके ओतऽ नहि जायत आब एतय तऽ हमरा पास देखै छियै की कहै छै पचास गो सए गो पेसेंट एतौ बैठल रहै छै एनी टाइम तऽ हम एतौसँ छोड़िकऽ तऽ हम एगो पेसेंट देखऽ लए तऽ नहि आबि सकै छियै तऽ अहींके समय निकालिके आबऽ पड़त बच्चा तऽ अहींके अइ सिरियस तऽ अहींके बच्चा अइ तऽ अहींके ने समय निकालिके आबऽ पड़त हँ तऽ बच्चाके अहाँ लऽ कऽ आउ आओर जे भी दबाइ एखन अहाँके अहाँ जादा एमेरजेंसी छै ओइ लए अहाँके हम अहाँके कहलहुँ हँ जे एखन ई दबाइ दिऔ आओर दबाइ देलाके बाद जे छै से आराम नहि होइए ओना तऽ अहाँके आधा घण्टामे आराम भए जायत पाँच एम एल दबाइ ओइमे सँ पिआ दियौ क्रोसिनमे सँ आओर ओकर बाद जे छै से लऽ के अहाँ जे छै से दबाखानापर चलि जाउ जब तलक अहाँके पास समय भेट जायत आधा घण्टाके समय अइ आधा घण्टामे अहाँके जे काज अइ से काज निपटा कऽ गाड़ी पकड़ि कऽ चलि आउ कथी लऽ होस्पिटलमे लेबै तहने ने जाँच वगैरह करे पड़तै हँ तऽ होस्पिटलमे लऽके अयबै तऽ एतय जाँच वगैरहके सुविधा छै लेकिन अहाँके गाँव वगैरहमे लऽ कऽ हम अगर आइबियो जाइ छी तऽ ओतऽ जाँच नहि ने भऽ पेतै तऽ केना फेर बच्चाके केना देखबै आब ओतऽ कोनो चीजके सुविधे नहि रहतै तऽ केना पेबै हँ तऽ वही लए कहलहुँ हँ आओर एखन जे छै से दबाइ दऽ देबै ठीक छै दबाइ देलाके बाद गरम पानि वगैरह दऽ देबै हँ ठीक छै